हमारे यहाँ एक है रोहित यादव जो अपनी खेल को एक पेशे के रूप में करते हैं जैसे हमारे जो रोहित यादव है वो एक जैवलिन थ्रो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी प्रतियोगिताएँ खेल चुके हैं और जैसे कि जो भी खेल है जो खेल जैसे छात्र छात्राएँ भी हैं वो भी जो स्कूल में कोई सा भी प्रतियोगिता आयोजित होता है जैसे एक बार में खुद अपने बारे में बता रहा हूँ जैसे एक बार क्रिकेट का आयोजन हुआ था मेरे स्कूल में तो मैंने उसमें खुद भी भाग लिया था और काफ़ी देखा था और काफ़ी लोगों ने भी उसमें भाग लिया था इसे खेल खेल एक बढ़िया तरीका है जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका मन भी बढ़िया रहेगा आपको अंदर एनर्जी भी एनर्जी भी बनी रहेगी जिससे लगेगा कि हाँ खेल एक अच्छा स्रोत है अपने को अपने आप को एक अपने आपको स्वस्थ रखने का खेल एक अच्छा स्रोत है जो अपने आप को स्वस्थ रखने का खेल खेल जो है खेल जो है खेल का आयोजन भी हमारे स्कूल में भी होता था हमारे यहाँ भी होता था बाकी जो जैसे आपको बता दिया क्या खेल एक पेशा है जैसे हमारे जो रोहित भाई है रोहित यादव है उनका नाम तो एक जैवलिन थ्रो भी है जैवलिन थ्रो करते हैं जैवलिन थ्रो फेंकते हैं जो जो स्कूल में कोई सभी आयोजन होता था खेल प्रतियोगिता आयोजन होता था उसमें काफ़ी जैवलिन थ्रो संख्या में छात्र भी भाग लेते थे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते थे तो इसलिए साबित होता है कि स्कूल में भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा बच्चों से संबंधित हर एक सुविधाएँ उपलब्ध है आप चाहे किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं चाहे वो खेल का भी माध्यम हो चाहे कोई भी हो लेकिन अगर किसी भी स्कूल में खेल का आयोजन हो रहा है तो मैं जाहिर सी उसमें छात्र छात्रा भी भाग लेते हैं इसे खेलने कूदने से क्या होता है खेलने कूदने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा आपको मन भी अच्छा रहेगा अपनी एनर्जी बनी रहेगी आप आपके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता भी डेवलप हो जैसे लगेगा हाँ आप खेल रहे खेल वही पेशे के रूप में क्या है खेल एक फेशन है जिसे सभी को खेलना भी चाहिए और सभी को खेलने के साथ साथ इस पे ध्यान सभी को खेलना चाहिए सभी को इसमें आमंत्रित भी करना चाहिए कि आप खेल को खेलिए कोई सा भी खेल खेलिए जिससे आपका स्वास्थ्य आपके शरीरिक के स्वास्थ्य में कोई भी कमी ना हो आपका एनर्जी बाकी आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे आप कुछ करने की स्थिति में हो कोई भी खेल खेले जैसे स्कूल में भी कोई सा भी खेल अगर होता था तो उसमें छात्र काफ़ी संख्या में भाग लेते थे ऐसी बात काफ़ी संख्या में भाग लेते थे बढ़िया खेल हमारे यहाँ पे खुद ही है मैदान है जहाँ पर सही सभी लोग खेलते हैं प्रैक्टिस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें बढ़िया रहेगा तो जैसे खेल खेलना चाहिए और स्कूल में भी छात्र इसको किसी भी खेल में भाग भी लेते हैं